جی ہاں میں مارشل آرٹ کے لیے ضروری تربیتی طریقۂ کار یا نظم و ضبط کی وضاحت کر سکتا ہوں اس میں سب سے اہم چیز مستقل مشق ہے مارشل آرٹس میں باقاعدہ اور مستقل مشق کی ضروری ضرورت ہوتی ہے گٹھوں کی یادداشت کو بڑھانے تکینک کو بہتر بنانے اور جسمانی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل بنیادوں پر تربیت کے لیے وقت دیا دیا جا سکتا ہے جسمانی فٹنیس مراشل آرٹس کا سنگ بنیاد ہے اپنی کارکردگی کو بہتربنانے اور چوٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے قلبی برداشت طاقت لچک اور مجموعی کڈینشنگ پر توجہ دیں اپنے منتخب کردہ مارشل آرٹ کی بنیادی تکنیکوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں اس میں اسٹرائک کک بلاک تھرو جوائنٹ لاک اور بہت کچھ شامل ہے حفاظت دونوں کے لیے مناسب تکنیک بہت ضروری ہے تربیتی شراکت داروں کے ساتھ کنٹرول شدہ نیزہ بازی کے سیشزن اور مشقوں میں مشغول ہوں یا آپ کو متحرک ٹیم میں تکنیکوں کو لاگو کرنے اپنے وقت اضطراب اور فیصلہ سازی کی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے بہت سے مارشل آرٹس میں حرکت کے پہلے سے طے شدہ نمونے ہوتے ہیں انہیں فوم نکاٹا کہتے ہیں ان فوموں پر عمل کرنے سے آپ کے توازن ہم آہنگی اور تکنیکی یادداشت بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے مارشل آرٹس صرف تربیت کے لیے ذہنی نظم و ضبط اور توجہ بہت ضروری چیز ہے اپنی حراستی ذہنی لچک اور دباؤ میں پرسکون صلاحیت کو فروغ دیں زیادہ تر مارشل آرٹس انسٹرکٹرز تربیتی شراکت داروں اور خود آرٹ کے احترام پر زور دیتے ہیں اپنے مارشل آرٹ کے لیے مخصوص آداب اور ضابطۂ اخلاق پر عمل کریں واضح تربیتی اہداف اور مقاصد طے کریں ان کا تعلق بیلٹ کی مخصوص سطحوں کو حاصل کرنے مخصوص تکنیکوں میں مہارت حاصل کرنے یا ٹورنامنٹس میں حصہ لینے سے بھی ہو سکتا ہے ما کچھ مارشل آرٹس میں بنیادی فلسفہ یا اصول ہوتے ہیں جن پر علمل کرنے والوں کو مطالعہ اور سمجھنے کی ترغیب دی جاتی ہے یہ فن اور اس کی تاریخ سے گہرا تعلق فراہم کر سکتا ہے تربیت سے پہلے مناسب طریقہ سے گرم ہونے اور بعد میں ٹھنڈا ہونے کا طریقہ سیکھیں چوٹ سے بچاؤ کی تکنیکوں کو سمجھنا اور اپنے جسم کو سننا آپ کو غیرضروری چوٹوں سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے اپنی ترقی طاقتوں اور بہتری کے شعبوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اس سے آپ کو مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تربیت کو تیار کرنے میں مدد ملے گی مجموعی طور پر مارشل آرٹس کی تربیت ایک جامع عمل ہے جس میں جسمانی ذہنی اور جذباتی نشوونما شامل ہے نظم و ضبط لگن اور سییکھنے کی خواہش ایک کامیاب مارشال ایک کامیاب مارشل آرٹسٹ کے سفر کے اہم اجزا ہیں